आतां सद्याक गर्मेचे सिजन स्टार्ट जाल्लो आसा सो सगळे चडशे लोक पिकनिकेक वचपाक भायर सरतात म्हाकाय बी अशे चान्स म्हणल्यार आमी म्हण थरयतात अशें वचपाचे सो हांव बी वचपाक अशें सोदलें जाल्यार म्हाका अशे स्विमींग पूलान जो साकळे स्विमींग पूल जाल्लो आसा तितून म्हणटात अशे रायड्स आसा सो ते रायड्सान एन्जॉय करपाक बी फॅमिली फ्रेंड्स तांकां असो ग्रुप करून बी हांव वचपाक सोदतालें सो हांवें इनफोरमेशनूय बी काडली आसा थंय की एंट्री फी आसता सो इनक्लूडींग थंय फुडें बी ती बी एंट्री फी आसता सो आमी अशी प्लॅन करताली थंय वचपा खातीर आमी सगळीं अशी प्लॅन करून थंय वचली आनी थंय अशें म्हणटात थंय ते रायड्स बी ते एन्जॉय करपाचे सो आमी जी टायम समज जर आमकां तेन्ना थंय मेळ्ळो जाल्यार आमी अशे कितें रिंग नाजाल्या कितें कार्डस बी अशी कॅरी करतात सो आमी त्या टायमार अशे कार्डस घेवन खेळप कार्डस प्ले करतात नाजाल्यार अशे रिंगानी बी तशे खेळटात नाजाल्या अंताक्षरी आसता सो अंताक्षरी बी आमी खेळटात नाजाल्यार दमशराद अशी वेगवेगळ्यो गेमी आसा जे आमी थंय वचून अशे फ्री टायम आमकां मेळ्ळो जाल्यार आमी खेळटात दुसरें म्हणल्यार आमचे एक खंय वतले म्हणल्यार आमचे एक मेन अशे घर आसा सो आमी अशे खंय गेली जाल्यार आमची मेन घरां वतात सगळी फॅमिली फ्रेंड्स एक जातात थंय अशें गॅट टुगॅदर नाजाल्यार कितें अशे पार्टीज बी करतात आमी सो थंय सगळे मेळून एक थंय बी आमी अशी एक टायम आसता आमकां सगळें मेळटात उलयतात किदें पार्टी बी करतात सो थंय आमी अशी फॅमिली भितर अशी गेम्स बी म्हणून अशी करतात आमी सो कसली अशी हायड एन अशे दोळे बांदून अशे धा सोदपाचे नाजाल्यार अशे बलून फोडपाची नाजाल्यार अशी अशें म्युजीक पास म्हणटा पास ऑन बॉल बी तशी तशें करून आमी अशी एजॉय करतात आनी आनी एक म्हणल्यार अशे म्हाका बिचीस बी अशे खूब आवडटात सो आमी बिची थंय बी वचपाक अशे बरे दिसता बिचा थंय न्हावपाक त्या बिचांनी थंय बी बरें दिसता सो थंय बी आमी अशें कितें कॅरी करतात तरी हें ना जाल्यार कार्डस बी तशें सो आमकां फ्री टायम जो मेळटा चडशे आमी गेली जाल्यार थंय न्हांवपाकूच बिजी उरतात नाजाल्यार येवन मागीर अशे मातसो जो आमकां टायम मेळटा तेन्ना आमी कार्डस प्ले करतात मागीर शिरिंगांनी खेळटात नाजाल्यार अशी गेम्स अशे बेस्ट रेवेचेर अशें कितें करून बी तशें खेळटात सो आमी चडशें गेले जाल्यार आमी गेली जाल्यार पिकनिकेक बी अशे चडशेक तर स्विमींग पुलान नाजाल्यार विचार कित्याक ते अशे गरमे दिसांनी चडशे लोक अशे थंयशे अशे भोवपाक सोदतात सो ताका लागून हांवूय बी अशें म्हाका फ्रेंड्स एंड फॅमिली अशें एक बरोबर आमी सगळे जेवण बी वता जाल्यार जेवण बी जेवण बी घेवन वतात सो अशें तेंचे बरोबर अशे मेळून मागीर एक अशे जेवन खावन अशे बरे खेळून भिवन असो आमचो दीस आमी असो एन्जॉय करतात आनी एक अशीं खंय समज आवटींग वता जाल्यार तेंचे बरोबरय बी थंय बरे अशे एन्जॉय करपाक बरें दिसता अशे आमी वच्चे पयलीं बी आमी पयलीं प्लेनिंग करतात हांगा वचपाचे आयज थंय वचपाचे आमी अशें प्लेनींग पर कशें आसता त्या प्रमाणे हे करून गाडयो बी करून तशे आमी वतात आनी तशें बरें एन्जॉय करतात सो आतां चडशे भोंवपाचें म्हणल्यार बिचीसूच चडशे आसता तशें चड भोंवपाचे स्विमींग पूल अशें आसात सो म्हाका म्हणल्यार तो आतां साखळे नांव स्विमींग पूल जाल्लो आसा थंय अशें पळयता की हांवें यू ट्यूबार बी पयल्ले आसा चडशें थंय रायड्स आनी सायडीन सुद्दां एक अशे रायड्स आसात तांकां एक्स्ट्रा पयशे अशे म्हणटात सो थंय बी बरे दिसतात ते वचपाक हांव सोदताले सो थंय बी पळयता विथ फॅमिली फ्रेंड्सांक हांवें सांगिल्ले आसा थंय या म्हणून सो ती पळोवया कितें म्हणटात ती तशें करून मागीर आमी प्लॅनींग करून मागीर आमी थंय वतली अशें म्हणून आमी थरयला